हा तव्हां खे केतिरे गज में जमीन खपे अच्छा इनमें ठहियल हलंदो या खाली प्लाट खपे न उहो बिल्कुलु जॻहि

पंजाह लख में भेण वैशाली नगर में किथां मिलंदो प्लाट उहो बि चार सौ पंज सौ गज जी

वैशाली नगर जो रेट लख रुपया गज थो हले पंज सौ गज जो घणो थी वियो पंजाह लख त खाली प्लाट जो रेट थी वियो मकान तव्हां खे खपे त मां तव्हांखे अन हुते ॾेखारे सघियां थो बलदेव नगर में इन बजट में त वैशाली नगर प्रोपर में त मिलण मुश्किल आहे या त तव्हां इनमें अचो केशव नगर में विजय नगर में हलंदो केशव नगर में तव्हां जे बजट में पंजाह लखे ताईं मिली वेंदो हा अढाई सौ टे सौ गज में वैशाली नगर में त दादी भुलिजी वञो तव्हां तव्हां खे प्लाट बि न मिलंदो हिन रेट में मकान त दूरि जी ॻाल्हि न हूं तव्हां खे ॿुधाईंदा बि वैशाली नगर पर वठी ईंदा चौधरी कॉलोनी में मित्र नगर में पोइ तव्हां ख़ुदि ई पसंदि न आहे असांजो कम अहिड़ो काने असां तव्हां खे ॾिसो बिल्कुलु जेको सुठो ठहियल हुजे ऐं नओं ठहियल हुजे न न मूं वटि त घणेई आहिनि मां ऑफ़र त तव्हां खे ॾेई सघां थो न तव्हां अगरि मित्र नगर में हलो जवाहर नगर में हलो बलदेव नगर में हलो त हुते पंजाह लख में मिली वञे त थोरो वधीक लॻायो तव्हां त थोरो बजट वधंदो तव्हां खे प्रोपर वैशाली नगर में थो सतरि पंजहतरि करिणो पवंदो तव्हां खे सतरि पंजहतरि ताईं करिणो पवंदव तॾहिं वञी तव्हां कमु हाणे सतरि पंजहतरि में न मां वठी ॾींदोमांव बाक़ी त जंहिं में करोड़ खां घटि काने त पोइ भई एरिया नंढो खणो या त थोरो छटीह गज जो खणो सत सौ गज जो खणो हा एरिया बि अहिड़ो पॉश कॉलोनी सलेक्ट कई आहे त उनजो रेट ई लख रुपया थो थिए हुनमां ओतिरी हिसाब सां लॻंदो न कोशिश कयां मूंखे ख़बर आहे उन उन कॉलोनी में त थींदो ई कान तव्हां अगरि मित्र नगर में वठो त उते पंजाह लख में मिली वेंदो हा भले भले तव्हां भली ॾिसो वैशाली नगर में केरु कोन ॾियारे सघंदो तव्हांखे हिन रेट में तव्हां खे अगरि प्रोपर खपेव त बजट खे वधाइणो पवंदो या एरिया खे नंढो कयो हुनखे भुली रहो असांजो त राति ॾींहं जो कमु आहे असां राति ॾींहुं इहो ई कमु पिया कयूं असांखे ख़बर आहे असां घुमाइण वारो कमु कान कंदा आहियूं न न न असांजो कम किलियर आहे असां किलियर कमु कंदा आहियूं तव्हां खे शइ ॾेखारींदासीं तव्हां खे वणंदी तॾहिं त तव्हां वठंदा भली असांखे चालीह साल थिया आहिनि असांजो दुकान जो नालो जो ईअं ई फ़ेमस थोरे आहे अजमेर प्रॉपर्टी जे नाले सां असां कमु पिया करूं त असांजो नालो इन लाइ त फ़ेमस आहे कि असांजी किलियर गुड विल ईअं ई त ॻाल्हि आहे उहो त मां तव्हां खे समुझायां थो भई तव्हां ॿिए हंधि वेंदा त हूं तव्हांखे घुमाए फ़िराए ठॻी जे चक्कर में विझी लाहींदा अगरि प्योर कमु खपे त मां जेको चवां पियो या त तव्हां बजट खे वधायो या एरिया खे घटि कयो पंजहतरि बि बिल वैशाली नगर ई खपे तव्हांखे त थोरो जमीन खे बि घटि करिणो पवंदव चार सौ गज में मिलणु ॾाढो मुश्किल आहे भई तव्हां बलदेव नगर तव्हां बलदेव नगर में वठो न पंज सौ गज जो वठी ॾींदोमांव मां तव्हां खे पंजाह लखे न उते पाण वधीक तव्हां जो उते जो गार्डन वार्डन बि ठाहिजो फ़ुआरा बि लॻाइजो उनमें पंज सौ गज जो पाण उनखां बि वॾो वठी ॾींदोमांव हा हा हिक भेरो हिकु भेरो मुंहिंजे चवण सां बलदेव नगर वारो मकान ॾिसो उहो ॾाढो सुठो आहे ठहियल बि सुठो आहे वैशाली नगर में त पंजहतरि लख खपंदई मकान में तव्हांजो बजट पंजहतरि हुजे त पोइ मां ॾेखारणु हलां हा हा पॉश इलाइक़े ते त तव्हां जेकी चॉइस आहे उन कयो आहे मां कान कई हुन चॉइस लाइ कोई थोरी न भई तव्हां तव्हां भले या त हलो अॻियां अञा विजय नगर खां बि अॻियां हलो त पोइ चालीह लखे रुपए मिली वेंदी हिकड़ो त भाउ तव्हां खे भई एरिया में प्लाट खपे मकान बि ठहियल खपे त बजट लॻाइणो पवंदो न तव्हां वैशाली नगर में पंजहतरि खां घटि कान ईंदव उहो ॾिसणो हुजेव त भले सुभाणे ई अचो हा बलदेव नगर वारो ॾिसणो अथव मुंहिंजो चवण सां ॾिसो उहो तव्हां खे वणंदो पंजाह लख में पंज सौ गज में सुठो मकान तयारु मकान आहे तव्हां पहिरें घर वारनि खे ॾेखारिजो बलदेव नगर वारो मकान सभिनी घर वारनि खे बि वणंदो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल